मैंने कल एक जैकेट खरीदा दुकान पे तो मैंने अच्छे से देखा नहीं जब मैंने घर पे उसे लाया तो उसमें दो छेद छेद थे मुझे वो जैकेट बहुत बेकार लगा और उसमें बहुत ही भद्दा जैकेट था वो खराब हो गया एक ही दिन में